आं आंनि संनाय बेसादखौ फालांगि महरै होनो सानदोंमोन माने आङो बे फिथा जोंना बे फिथा लावदुम सङो बेखौ माने बिदि जोंनि जोंनि गामिनि फिसा माने बाजाराव बिदि फाननो बिदि सानदों ओमफ्राय जोंनि न'खरा बेखौ हेफाजाब होदों बेखौ फुंआव सिखारनानै माने फुंनिफ्रायनो मोजां रेडि खालामनानै बेहाय मोनसे दखान खालामनानै बिदि बिदि लुनाय दखान लुनानै बिदि पिथाखौ फाननो बिदि सानदोंमोन ओमफ्राय न'नि मानसिफोरा हेफाजाब होदों बिदिनो फुंनि टाइमाव बे फिथाखौ साहाजों जोङो बाहायो ओमफ्राय मानसिफोरा बेहाय बायनानै जायो बिदिनो बे खामानिया मोजां जादों गोबां रांखान्थिफोर खामायनो हादोंमोन